दामोदर मावजो विश्वजीत राणे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोविंद गावडे वसंत भगवत सावंत सुदारू नायक पुर्णानंद चारी विराट कोहली सचिन तेंडूलकर उमेश उसगांवकर कॅट्रिना कफे संजय नार्वेकर राजदीप नाईक सुचिता नार्वेकर डॉक्टर जयंती नायक डॉक्टर कंसुरम फेस मेंदुलजन परेकर पूण मदीं शुभम नाईक साईश नायक चंद्रकला गानेकार सुदार सुदानंद गावणेकर दाजी सुले सुलेकर पेडणेकर दत्तप्रसाद शिरोड शिर शिरगांवकर लता मंगेशकर पलेश सानवी अग्नी क्रि किर्तिदास मामलेकर गु गुरुदास देसाय रोही प्रदीकांवाटी सारचे